हय हय हय सांगा मेडम उलयां हय हय हय हय हय

फुल्ल लीक जाता आं ओके ओके तो तुमगेले मिस्टराक सांगिल्लें तो घालतना मात्सो डेमेज आशिल्लो पूण तो किद म्हुण लागलो ना आतां अर्जन्ट आसा म्हूण लागलो म्हुण हांवें तें घातलो आतां चड लीक जाता तुमगेलो तो आतां तुमी तेका किदें बांदून दवरूंक शकतात

तेका बी लीकेज आसा आं चड चड पडटा चड पडटा तशें जाल्यार बेजार जातलो हय हय हय न्ही आतां तुमी घरा कडेन आसा मेडम कितल्यांक पावतली मेडम तुमी हय हय न्ही किद्याक तुमगेले उदक चड पडटा म्हणटगीर बेगीन केल्यार बरें न्ही तें आं हां सद्याक तुमी बांदून दवरून तें दोरया म्हल्यार मात्शें कमी प्रमाणांत उदक आतां लीकेज जाता संडे संडे जाता हय हय हय जाता जाता हांव नळ घेवन येतां आं काय तुमी हाडटले मेडम आं बरें बरें येता हांव शुवर मेडम येता हां बरें आं बरें